हँ हम ओहि हँ बोलो

हमरा गाँवमे तऽ एहिसँ हरियालीसभ कनि कम हइ एहिमे वर्षा कम भेल बा तऽ तनि दिक्कत हो गेल हेँ हँ ईसभ है

हँ हमरा सभकेँ हमरा सभकेँ जैसे इ हो गेल कि हमरासभके तऽ नुकसान भेल हेँ बाढ़के बे टाइमली बरस गेल हेँ तऽ फसलसभ खराब भऽ गेल हँ हमरासभके जेतना जे टमाटरके भाव हमरासभके बढ़ावयके पड़लै अभी

हँ तऽ हमरासभके कनि खाद उद नया मट्टी उट्टीके नहि फेरो हम फसलसभ अच्छासँ उगा सकी काहे कि बाढ़ि उढ़िके दिक्कत होइके वजहसँ सभफसल बर्बाद हो गेल

हँ

ठीक हइ हम कोशिश करब जाके देखब बिहान जा कऽ देखैत छी बिहान नाम जा कऽ लिखा देब हम

हँ